अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थी त मां ब्रह्मा कुमारी संस्था सां कीअं जुड़ियसि मां बॉम्बे जॉब कंदी हुअमि हुते थोरनि ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजी ममी जाम बीमार थी पई उहा गुज़ारे वई त हुनजे गुज़ारे वञण जे दुख में मूंखे जाम दुखु थींदो हुओ हुनजे गुज़ारे वञण में मूंखे ॾाढो दुखु थियो छाकाणि त हूअ नंढी उमिरि जी हुई ऐं बीमार थी पई कैंसर थी पई त मूंखे ॾाढो दुखु थींदो हुओ त मां जाम रुअंदी हुअमि त मुंहिंजे ऑफिस में मुंहिंजी हिकु साहेड़ी हुई हूअ ब्रह्मा कुमारी सतसंग में वेंदी हुई उहा रोज़ मूंखे थोरो थोरो ॿुधाईंदी हुई सत्संगु त मूंखे ॾाढो वणियो हिक ॾींहुं उहो मूंखे पाण सां गॾु हुते वठी हली ऐं मां जाम उते वयमि त उते सतनि ॾींहंनि जो रोज़ हिकु लेसन सेखारिया वेंदा आहिनि सतनि ॾींहंनि जो कोर्स सेखारियो वेंदो आहे पहिरीं त उहो मां उते सिखियमि सतनि ॾींहंनि जो ऐं रोज़ मां उते पोइ हुनसां गॾु वेंदी हुअमि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ जाम वणंदो हुओ ऐं आहिस्ते आहिस्ते मां मुंहिंजे ममीअ जो दुखु भुलजियणु शुरु थियो त मूंखे ॾाढो वणंदो हुओ उहो सतसंग ऐं मा रोज़ हुते वेंदी हुअमि हुते रोज़ हुते रोज़ पहिरीं ऐं कलाकु मैडिटेशन कराईंदा आहिनि ध्यान में वेहारींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ कलाकु परवचन हलंदा आहिनि असां मां रोज़ वञी करे उहे ध्यानु बि कंदी हुअमि ऐं हुते परवचन बि रोज़ ॿुधंदी हुअमि उनसां गॾु मुंहिजे साहेड़ीअ सां हिक ॾींहुं साल खां पोइ असांखे हुननि जे जेको माउंट आबूअ में मुख्य आस्थानु आहे असांखे हुते वञण जी इज़ाज़त मिली मां हुते वयमि हितां पहिरीं असां बांद्रा टर्मिनल्स तां ट्रेन में वियासीं सिधी ट्रेन हुई हुते असां जॾहिं माउंट आबूअ में लथासीं वञी करे त हुननि जूं हुतां जूं बसियूं असांखे सभु वठणु आहियूं ऐं असांखे हुते बसियुनि में चङी तरहि हुननि सामान वग़ैरह असांजो चाढ़ियो असांखे चङी तरहि सफ़ा सुठे नमूने हुते वयमि पंहिंजे मुख्य आस्थान में वठी हलिया ऐं असांखे हुते हेॾा सुठा कमिरा ॾिनऊं ऐं कमिरनि ताईं असांजो सामान हेॾो सुठे नमूने हुते पहुचायूं ॾाढी सुठे नमूने बंदोबस्तु थियलु हुओ असांखे ॾाढी काई बि तकलीफ़ न थी ॾाढो मज़ो पियो अचे असां हुते सुबुह जो रोज़ चईं बजे उथ साढी टीं बजे उथंदासीं ऐं फ्रेश थी करे सनानु पाणी करे चईं बजे खां पौणे पंजे ताईं ध्यान में वेहंदा हुआसीं मैडिटेशन कंदा हुआसीं ऐं उनखां पोइ असां छएं बजे खां पोइ थोरो वरी फ्रेश रिफ्रैशमेंट लाइ फ्रेश थियण लाइ रुम में पंहिंजे वेंदा हुआसीं सते खां परवचन हलंदा हुआ अठे ताईं जेको असां रोज़ ॿुधंदासी उनखां पोइ वॾा वॾा जेके असां हुतां जा भावरूं ऐं भेनरूं हुआ जेके चङनि सालनि खां ध्यान में ज्ञानु कनि था रहंदा आहिनि उहे असांखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारींदा हुआ ॿुधाईंदा हुआ पंहिंजा अनुभव ॿुधाईंदा हुआ त असांखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी हुई हुनसां इएं रोज़ असांजी दिनचर्या हूंदी हुई सॼो ॾींहुं शाम जो बि वरी छएं खां सत ध्यान में वेहणो हूंदो हुओ उनखां पोइ वरी केर न केर कुझु सुठा अची करे असांखे पंहिंजा अनुभव ॿुधाईंदो हुओ असांखे हुते अठनि ॾींहंनि लाइ रहण जी इज़ाज़त हूंदी आहे असां जाम हुते आराम सां ऐं ख़ुशीअ सां रहंदा आहियूं ऐं असांखे छॾण लाइ बि बसिस वापसि असांजो सामान खणी ईंदियूं आहिनि असांखे हुते पहुचाईंदियूं आहिनि